हॅलो आं संजिवन आर्ट एकडमी न्ही हां हांव पदमा भट उलयतां काणकोण साकून हय म्हजी एक पेण्टींग आशिल्ले म्हळ्यार तुमचो पेण्टिंगाचो शॉ हांवें आयकल्लो पेपराचेर वाचिल्लें डॅट वाचिल्ली तर तुमच्या हातून तुमी आर्ट जे आसा ते एग्जिबिशन लायतले म्हणून म्हाका एक सांगात तुमचे ते पैड कांय हांवें जस्ट हाडून दवरपाचें

ओके ओके सो म्हाका तुमी सांगपा शकता की लास्ट डेट सबमिशन बी अशें कितें फोर्म आसा तुमचे कांय डायरॅक्ट हांवें हाडून दवरपाचें

ओके आनीक सिमिलर टॉपीक बी अशें कितें आसा तुमचे बिकोज वाचिल्लें की एक अशें तें चाल्ड लॅबराचेर आशिल्लें आनी दुसरें आशिल्लें तें कॉरोनाचेर आशिल्लें सो हांव अशें तुमी आनीक टॉपिक्स दवरल्यात कांय हे दोनूच टॉपिक्स आसा तुमचे कडेन

ओके हां हां हां हां हां आनीक पेण्टिंग्स ताजी खंयची यूज करपाची म्हणजे कॅनवास यूज करपाची कांय ओय्ल पेण्ट अशें बी कितें यूज करपाची आमी ओके ओके हां हां हां तर तुमचे हे म्हणजे एग्जिबिशन आसा ते पणजी पाट्यार हें जातली न्ही रिलीज दातली न्ही पणजी हां पणजी पाट्यार आर्ट एण्ड कल्चरान जातली न्ही सो खंयची फ्लोरार जातलें तें

ओके आनी टायमींग कसो ओके हां थँक्यू हां थँक्यू सो मच